हलो हलो मैं ये कह रहा था भैया हम आपके यहाँ से सब्ज़ी का ऑर्डर देते हैं तो आप गाड़ी लेट क्यों भेजते हो हमारे लिए नहीं गाड़ी लेट नहीं गाड़ी लेट हो जाती है कच्चा माल रहता है वो ख़राब हो जाता है तो मेरा हर्जाना कौन देगा नइ अधिकतर हो जाती है लेकिन आप अभी हमें टमाटर हैं आलू हैं मिर्ची है जो भी मतलब सीजनल सब्ज़ियाँ होती हैं सारे ऑर्डर देते हैं आपके यहाँ हम लोग टमाटर हमारे यहाँ पाँच रुपए किलो चल रहा है जी जी बिल्कुल होगा भाड़े वाड़े से जो भी मतलब लग सकता है ठीक है लेकिन आइंदा ध्यान रखना जो भी रेट का होता है वो तो लगा लेंगें लेकिन वो उसका समय का ध्यान रखना आप जी ओके ओके